जों जोंनि फालिनाय माखासे हारिमुवारिफोरनि गेजेराव जोङो खृष्टिखौनो बांसिनै फालिनाय जायो खृष्टिनि माखासे फोरबो फोराव जेरैहाय खाम बारखोनाय दिउदिनि मोसानाय बेफोरो फोरबो फोरखौनो जोङो बे खृष्टिनि गेजेरजों मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो बेनिखायनो जोङो जोंनि जोंनि फालिनाय माखासे हारिमुवारि फोरबो फोराव जोङो बर'नि खृष्टि फोरखौनो जोङो फोरबो हिसाबै फालिनायखौ जों लानाय जायो खृष्टि होननानै बुङोब्ला बर' हारिआ सिनायथिनाय जायो मानो ना बर' हारिआ बर'नि हारिमुवानो हारिमुवानो जादों खृष्टिनि माखासे खाम बारखोनाय दौदिनि मोसानाय बेफोरनि फोरबोजोंनो जोङो बर'नि माखासे गुबै आसार खान्थिफोरखौ जोङो फोरोबनानै लानो हायो बेनि अनगायै जोङो माखासे नि कालसार फोरजों जोङो बर' हारिनि फोरबखौ जोङो सिनाय थिनायनि लानो हानायखौ जोङो नुनो मोनो खालि जोङो खालि जोङो फालिनाय माखासे हारिमुआरि फोरबो होन्नानै बुङोब्ला खृष्टि खृष्टिखौल' होन्नानै बुंनो हायो